नगरपालिका नगरपालिका जो गलियाँ हैं उनकी सफाई करवाते हैं गलियों को बनबाते हैं जो नालियाँ है नालियों की सफाई करवाते हैं गली की मरम्मत करवाते हैं गलियों की साफ सफाई करवाते हैं ध्यान देते हैं जो गार्डन हैं उनको करवाते हैं गार्डन की देखभाल करते हैं करते हैं गार्डन के फूल जो हैं सब का ध्यान जे साफ सफाई करते हैं नली है गाँव गाँव की नली है जो गलियों की नली है उनकी साफ सफाई करवाते हैं सारी रोड की साफ सफाई करवाते है उनकी मरम्मत करवाते है पंचायत पंचायत में हम कई समस्या को शामिल कर दिया जैसे पंचायत में हम लोग जाते हैं तो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो हम लोग पंचायत जाते हैं किसी के घर में झगड़ा हो तो हम पंचायत जाते हैं शादी विवाह की बात हुई डिभोर्स देना हो तो हम लोग पंचायत में जाके जाते हैं और खेत वगैरह सब बाँटना हो भाई भाई का झगड़ा हो तो हम लोग अपनी समस्या लेके पंचायत में जाते हैं पंचायत में से ही हम लोग अपनी समस्या वहाँ पे जाके कहते हैं सो पंचायत में जाकर अपनी गाँव की गाँव में किसी से झगड़ा हो या परिवार में झगड़ा हो या खेत वगैरह बाँटना हो तो हम ये सारी समस्या लेके पंचायत में जाते हैं पंचायत में जाते हैं सारे समस्या लेके डिभोर्स हुआ किसी का शादी से और कोई समस्या हो तो हम लोग पंचायत में लेके जाते हैं